महाराष्ट्र में सभिनी खां कॉमन मे कांदा पोहा बटाटा वडा ऐं उसल ऐं मिसल ऐं महाराष्ट्र जे ऐं हर हिक घरु में पाया वेंदा आहिनि पर इनमें सभिनी खां वधीक अलॻि इंग्रेडिएंट जेको उसल में यूज़ विझंदा आहिनि उहे आहे बसरु बसरु जो हिक तिखो मसालों ठाहींदा आहिनि ऐ थूम जो नको सुको मसालों ठाहींदा आहिनि जेको ऐं उन उसल में विझंदा आहिनि उहो उसल जी जेकी रस ठाहींदा आहिनि उहो ॾाढी छिॾी ठाहींदा आहिनि जंहिंजे करे उहा ॾाढी तिखी हूंदी आहे ऐं हिन में हिकु हर टाइप जा मसाला यूज़ कंदा आहिनि ऐं अगरि हिननि खे मछी खाइणी हूंदी आहे त हिन जे सभिनी खां महाराष्ट्र में बांगरा मछी ॾाढी सुकी ऐं ॿियो सुकियूं मछियूं हीअ चंङियूं तरह सां खाईंदा आहिनि